जोंथ' खेथिय'ग बेफारिफोरनोथ' जोंथ' माइ गायो माइ हायो माबायो होनो खेथि खालामो आरो जों बेपारिफोरा लाङो आरो माइ लाङो गय लाङो जिखुनु फानबाबो मैगं थाइगंबाबोथ' हाथाइ बाजारावहा बेपारिफ्रासो लायोना गासैबो लाजोबो बिसोरो बेपारियानो मावजोबो आरोबाव बिथिं माइ दङ गय दङ फाथै दङ फाथोखौबोथ' दाननासो सोमनांगौ सोमनासो सुनांगौ बिनि उनावसो फैसा मोनो नङाबाथाय मोना माने बेपारिफ्राथो लांनोसो बायो जि ब्रा ब्रा बियो आरो बिसोर बेफारिफ्रा फानथ'वाबाबो फान है दे नांथ'वाबाबो फान होननानै बुंनानै एमब्रा एमब्रा बियो आरो बिसोर बेखायनो अबयस्से बिदिनो माइबा फुस्लाय फुस्लाय लासैहै गोसा बायग्लायना लानानै थाङो आरो फाननो गोनां जायो बेबायदिनो मा खालामबावनो आरो दा फाननांगोन आरोथ' ओरैनोबाबोथ' लाखिबाय थानो हाया फानखानांगोन माइबाबो फाननांगोन दाथ' माइ गायो मैगं थाइगं गायो थास' गायो ओमफ्राय बिथिं माइ गायो माइखौथ' हानानैसो लानासो फाननांगोनना बेबायदि आरो दा इसे दामा बारा मोनबाथाय फाननोसै आरो सोरबा होयो खम सोरबा होयो बारा बेबायदिनो लासैनो सासेयाल' फैयाना बेफारिफ्रा सानै साथाम फैयो गासैबो बिदिनो ज' ज' सोरबा सासे सानै सासे सानै फैनानै लाङो आरो गय आरि माइ आरि गारि लाबोगोन बिफैबाय थागोन बसथा गारना होगोन जोंनि आबाद मावनाया बिदि आरो जोंनि खेथिनिया बेनो खेथि मावबाय थानाया दाथ' आरो बिसोरलाय मोनबाथाय लाना थांखायो सिधा लांगोन दाइरेक्ट बहाबा बहा फानहैगोन मिथिला आरो जों न'निफ्राय हरबाथाय हरबायानो गैला फैसाखौ होना गालांखाबाय जों खेथि मावग्रायालाय आरो जा मोनबाय बिखिनियानोसै मोनबायबो सोरबा हा बन्द'ग लायो सोरबा बायोबो बेबायदि खालामो आरो सोरबा सुटनि फैसा लाङो बेफोरखौ जों दा बेफोरखौ होनांगो जायो आरो सुटनि फैसा होनायखो सुटनिफ्राय थिखांना आरो बि माइखोनो मोनफिनो माइखौ मोननानै बेखौनो फानफिनो आरो बिदिनो खालामै खालामैहाय सोरबा बेबायदिनो जादो लोंदो सोरबाया बिदि दुखिया जालांदो सोरबाबा माहाजोन जालांदो जायफोर रोंदो बिसोरो माहाजोन जालांदो जायफोर रोङाखै बिसोर दुखिया जालांदों आबाद मावनायनि खोथाया बेनो रोंबासो रोंनाय रोङाबा खामानि गैया ओरैनो बेकाराव थाङो फैसाखौ मोन्दो होननानै जानला मोनला बेदर फिसा बायना जाबाबो जाया आखाइ हमथा नांगौ होनबासो न'खर सोलिनो हायो न'खर सोलिनायाबो इसेल' नङा बाब गोब्राब थारसो गाननाय जोमनायाबो बहुद बांलांबाय दानिया फैसाफोरा जेबो हाला दा मा खालामनो उफाय गैया जोंनि बे सोरबा सोरबा माइखौनो फाननानै बे माइखौनो फाननानै बिदिनो बायो आरो गाननाय जोमनाय बेपार बायदिसिना खालामबाबो गैया बेखौ जोंनि मानसिया लाखिनो हायाना आखाइयाव फैसा बांगाल बेंग'लि बायदि रोङा जोंनि बर'आ बेबायदि खेथि खालामना जानायानोसै जोंना आरो बे खेतियानो बांसिन बांगाल जंगाला सोब बेपार बेपारावसो बांसिन सोलियो बिसोरो जोंनियाथ' बे जेबो गैया नालाय जोंना बे खेथिखौनो जायो जायो फानो बेबायदि खालामो जासिगोन दां